हॅलो आं तुजे कडेन आमे आसा गो आं मानकुराद आसा आनी आनी तोरां आसा आ होय आनी आं आं आनी आं आनी तोरां आसा आनी होय कशे डजन गो मेंग येजे मानकुराद आमे आं आं आनी आनी तोरां कशीं लोणच्याचीं

आं पळय पळय यें कशी कशी डजन मानकुराद म्हणून आ आनी आनी आनी मातशें कांय कमी ना आनी म्हाका म्हाकाय म्हणोन विकपाकू गो ती खावपाक न्हू आनी मातशें कमी जायना कांय आं हां आनी आनी तोरां कशीं तोरां कशीं लोणच्याचीं आं व्होडले म्हळ्यार शंबर आं हां आनी आनी घोटां घोटां घोटां घोटां कशीं डजन घोटां कशीं डजन आं आं

बरें केन्ना येवं व्हरपाक आयज आयज सांचे आयज आं मागीर फाल्यां येव आं आनी बरी बरी दवर आं बरीं बरीं आं आंबे बीन बरें दवर हय बरेंशें दोर कुसलेलें बीन दिशी आं होय आं आनी बरें